हॅलो हॅलो तुमगेर यें भाड्याचें घर दिवपाचें आसा कितले पट्ले हय म्हाका दोन चार लाका पांच लाका भितर जाय धाकटें हय तुमगे केंपे केंपे एरया पडटा न्हय हय मागीर कितले रूम आसा ना मागीर उदक दोन तीन जाल्यार करता येताय म्हाका कित्याक जाणां आम ची धाकटिची फॅमिली हय आनी उदक बी सदां आसता आनी मागीर हय मागीर आमकां खंय पडटा तुगेलें शिरवय न्हय मागीर लायट बी सारकी आसता ला आनी टॉयलेट बिलेड सारको आसा न्हय मागीर यें केन्ना येवपा मेळट्लें तूं केद्द फ्री आसतलें सायडीन प्लेस बी सायडीन कितें प्लेस बी आसा फ्लॅ हाचे हय आमची गाडी बी पाकींग करपाक मेळटली मागीर मेळटली न्हय आनी मागीर तुगेलो फोन नंबर तुगेलें ऑफीस खंय आसता गाडी बी व्हरपाक मेळटली न्हय

मागीर येवपा शकता आंव ना तूं सारके पयशे सांगलो नाय म्हाका सारकें तुमगे हेका सरा विचार आनी सरा विचार आनी सारकें सांग म्हाका

सात जाला बर तर बरें येवं येवं आमी येता मगे भुरग्यां घेवन येता पोवपा तेम तर लायक तेम तर लायक जाल्यार म्हणटा जाल्यार रावत्लें हांव नाजाल्यार रावपा नाय बर तर